एहिमे जे क्वेश्चन देल गेल अछि बच्चाके लेल ड्रोविंग या पेन्टिंग कोन सा उम्रमे सिखायल जायके चाही तऽ हमरा विचारसँ बच्चाके तीनसँ चारि सालके उमर तकके बच्चाके शुरुआत करबा देबयके चाही पेन्टिंग प्राइमरी इस्कुलमे जायसँ पहिने आओर ओहिसँ अहाँ पाँचसँ छओ क्ला सालके बच्चाकेँ भी सिखा सकै छी ओहिसँ मतलब जतेक कम उम्रमे अहाँ सिखेबै ततेक जल्दी बच्चा पकड़तै आ सिखा सकै छी अहाँ बच्चासभके लेल इस्कुलमे जाइ छै या घरमे इस्कुलमे जायसँ पहिने भी अहाँ घरपर भी सिखा सकै छी या प्राइमरी इस्कुलमे जे क्लास फाइव तकके होइ छै ओहिसँ तऽ नर्सरी प्ले क्लासतक मे सिखा सकै छी आ ओहिसँ ऊपर जयबाक लेल फेर बच्चा बड़ भऽ जाइ छै तऽ नहि सीख पबैत छै बेसी बड़ भऽ गेलाके बाद अभ्यस्तमे नहि रहै छै तऽ जे चीज अभ्यस्तमे नहि रहै छै से नहि हो पबै छै तऽ ओहिके लेल बच्चाके लेल सिखबयके लेल बच्चेसँ मतलब लगभग तीन चारि सालसँ अहाँ सिखा सकै छी कोनो भी बच्चाके लेल तऽ ई बच्चाके भऽ गेल भऽ गेल